एक जी मैंने बैलगाड़ी की दौ दौड़ तो देखी है मुर्ग़ों की लड़ाई भी देखी है लेकिन मेरा एक मेरा पर्सनल उ द्देश्य ये कहता है कि ये चीज़े ग़लत हैं इस चीज़ों से क्या होता है जानवरों को नुक़सान होता है उनके गले में ज़ोर पड़ता है आप आपके ऊपर भी कोई अगर पचास किलो का वज़न डाल के कोई अगर आप से चलवाए तो आपकी क्या हालत होगी वो भी एक जीव ही हैं ठीक है तो मेरा तो मानना यही है कि जो भी बैलगाड़ी होती हैं और जो भी ये सब का करते पाया जाता है उसको रोक लगाना चाहिए जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए ना ही उनको मारना चाहिए और उनको जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको बचाना चाहिए खिलाना चाहिए और जिससे क्या रहता है जो अपना नींद जो अपनी प्रगति रहती है वो नेचरुली स्टेबल रहती है और दूसरी चीज़ अपन से ये जानवरों से क्या मिला कर एक जो साइकिल बनती है ठीक है जिस कारण से अपनी जो ह्यूमन लाइफस है वो सरवाइव कर पा रही